तुमी पळयता आसतले पयलींच्या काळान जी आपली आजो आजी आवय बापूय जो वेवसाय करताली तेंच तेंचे भुरगे मुखार व्हरताले जशें की शेती लावप पशुपालन करप अशे खूब जे वेवसाय आसा ते आपल्या आवय बापाय कडल्यान शिकून भुरगे मुखार व्हरताले तोच बिजनेस ते आपूण करताले पूण आतां अशें जाय चललां की भुरगीं शिक्षणा वटेन वळटा आनी आपलो धंदो वेगळोच स्टार्ट करता पयलींचे सगळें विसरून गेल्या पूण थोडे मुखार आतां आतां परत अशें चलता की भुरगीं आपल्या आवय बापायलो वेवसाय मुखार व्हरपाचे वटेन परत वळटा कारण आतां जॉब मेळप हें खूब कठीण जावन गेलां ताका लागून आपल्या आवय बापायलोच वेवसाय मुखार व्हरून ताचेर कितें तरी करप अशें भुरगे चिंतता जशें की मेस्तपण गवंडीपणां हे सगळें आपले आवय बापाय कडल्यान शिकून भुरगीं तोच वेवसाय मुखार व्हरतात पुरो